जय झूलेलाल दादा दादा मां सुनीता पई ॻाल्हायां मां मां चंद्रवादन मां सुनीता पई ॻाल्हायां मां तव्हां सां साड़ियूं वठणु ईंदी आहियां न हा हा हा हा दादा मां मां चयो पिए मुंहिंजी भेण जो विहांव आहे त त मां चयो मूंखे साड़ियूं खपनि परि मूंखे एतिरो हींअर समय कोन आहे के मां तव्हां जी दुकान ते अची उते अची सघां भई वेझो कोन आहे न दुकानु त मां चयो पिए तव्हां मूंखे वाट्सप ते उन्हनि जा फोटूं खीचे मोकिले सघंदा हा वर्क वारियूं त खपनि न भई पर उहो जो लाॾा ऐं जो फेरा थींदा न हुन में मूंखे बसि ॿ वर्क वारियूं खपनि ॿियूं त मूंखे सिल्क जूं शिफोन जूं सुठियूं साड़ियुनि जा फोटूं मोकिलो हा हो बोडर बोडर वारियूं

हा तव्हां खे भई मूंखे ॾे हाणे गर्मी बि आहे त कॉटन जूं त मिलंदियूं ऐं थोरो बोडर वर्क हुजे सुठो उहे होड़ियूं होड़ियूं सा त तव्हां मूंखे ऐं ॿ टे हीअं मूंखे ॿ साड़ियूं त खपनि वर्क वारियूं भरियल थोरी सुठियूं सुठियूं भरियल हुजनि जो परियां खां ई चमिकियल लॻां के भई हीअ त कुंवार जी भेण आहे अच्छा त जो नयों नयों माल आयो अथव ॿ ॿ खपनि भाऊ मूंखे ॿ खपनि मूंखे मूंखे हिकिड़ी सिल्क जी साड़ी पाइण जी इच्छा आहे सुठी बोडर बोडर वारी सुठी सुठी बोडर वारी हा न ऐं ॿीं दादा थोरी शिफोन जूं बि मोकिलो न फोटूं ॾिसां हा न हा न न सेल्फ प्रिंट वारियूं शिफोन जूं ऐं ऐं थोरियूं कॉटन जूं हुजिनव न हिकु ॿ भई उहो मूंखे रोज़ु कमु ईंदियूं पढ़ाइणु वेंदी आहियां न मां स्कूल में त उते उते कमु अची वेंदियूं दादा अच्छा त तव्हां मूंखे मां मां मां मुंहिंजो सटो उहे त मां टाईम कढी अचु मां तव्हां वटि अचां थी पोइ ॾिसी थी वञाव पर हाली तव्हां हाली तव्हां मूंखे फोटूं त मोकिलो हा हा हिकु बार मूंखे पतो पइजी वेंदो न तव्हां वटि कहिड़ियूं कहिड़ियूं वेराइटियूं आहिनि

हा हा जय झूलेलाल दादा